میرے پسندیدہ مصنف سعادت حسن منٹو ہیں منٹو کی تحریروں نے اردو ادب میں ایک نیا باب رقم کیا ہے اور ان کی کہانیاں معاشرتی حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہیں منٹو کی تحریریں حقیقت پسندی پر مبنی ہوتی ہے وہ معاشرتی مسائل اور انسانی نفسیات کو بہت قریب سے بیان کرتے ہیں منٹو نے اپنی کہانیوں میں جرأت مندی سے ایسے موضوعات پر لکھا جنہیں اس وقت کے سماج میں ممنوع سمجھا جاتا تھا جیسے کہ جنس غربت اور انسانی حقوق کی پامالی منٹو ایک بے باک سماجی نقاد تھے ان کی تحریریں لوگوں کو معاشرتی مسائل پر غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہیں منٹو کی زبان سادہ اور عام فہم ہے مگر اس میں ایک خاص طرح کی گہرائی اور تاثیر ہے منٹو کے کردار حقیقی اور زندگی سے قریب تر ہیں ان کی کہانیوں کے کردار آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں منٹو کی کہانیاں مختصر مگر جامع ہوتی ہیں وہ کم الفاظ میں بڑی بات کہہ دیتے ہیں منٹو کی شخصیت میں ایک بے باکی تھی وہ کسی بھی دباؤ کے تحت اپنی رائے اور خیالات کو تبدیل نہیں کرتے تھے سعادت حسن منٹو کا کام آج بھی اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور ان کی کہانیاں لوگوں کو حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں